ہیلو جی میں زین فارمیسی سے بول رہا ہوں آپ کال کریے اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے آتی ہیں تو خیر ایزیتروومائسن کے بارے میں آپ نے پوچھا تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ایزیتروومائسن ہوتی کس طریقے کی دوائی ہے تو پہلی بات ایزیتروومائسن ایک اینٹی بیوٹک ہوتی ہے اور یہ اکثر تھروٹ انفیکشن یا پھر چیسٹ انفیکشن یا پھر کسی بھی طریقے سے اسکن انفیکشن میں دی جاتی ہے تو اس کی جو ڈوزیج ہوتی ہے وہ ایک ٹیبلیٹ کم سے کم دن کی آپ کو پانچ سو ایم جی لینی ہوتی ہے پہلے جی ایک دن میں ایک بار لیں پانچ سو ایم جی اور یا پھر ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ پہلے دن پانچ سو ایم جی لیں پھر اگلے چار دن تک ڈھائی سو ایم جی روزانہ جی جی تو ٹوٹل اس کا جو کورس ہوتا ہے وہ تین سے پانچ دن تک کا ہوتا ہے جی جی جی اور کچھ ڈرگ انٹریکشن جو ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ ایزیتروومائسن لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو کون سی دوائیاں نہیں لینی ہیں تو جیسے کہ اگر آپ اینٹ ایسڈ لے رہے ہیں اگر آپ کو کسی بھی طریقے کی تھوڑی بہت ایسیڈیٹی ہے تو آپ اگر اینٹ ایسڈ میگنیزیم والا جو سیرپ ہوتا ہے وہ لے رہے ہیں تو ایزیتروومائسن اور اس کے بیچ میں کم سے کم دو گھنٹے کا گیپ دینا چاہیے ساتھ میں نہیں لینا ہے جی اس کے علاوہ کوئی بھی اگر آپ کی دل سے ریلیٹیڈ کوئی بھی دوائی اگر آپ کی چل رہی ہے جیسے کہ ایمائیڈرو ہوتی ہے تو ایزیتروومائسن اس کے ساتھ بھی نہیں لینی چاہیے کیونکہ اس سے آپ کی دل دھڑکنے جی ری ایکشن ہو سکتا ہے جی جی جی اور اگر کسی کو اسکن ریش ہے یا پھر دوا سے الرجی ہے اور اس کو بریدنگ کی پرابلم ہو رہی ہے یا پھر کوئی لیور یا کڈنی کی دقت ہے تو اس کو تو یہ دوائی بالکل نہیں لینی ہے جی جی اور اس کے کچھ سائڈ افیکٹ یہ ہیں کہ ہر دوا کی طرح اس کے بھی کچھ سائڈ افیکٹ ہیں تو اس سے تھوڑا بہت ڈائریا ہو سکتا ہے انسان کو تھوڑا بہت پیٹ میں درد ورد بھی ہو سکتا ہے تھوڑا الٹی جیسا بھی لگ سکتا ہے شروعات شروعات میں لیکن اگر کوئی سیریئس ری ایکشن نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس کو آرام سے لیجیے کوئی دقت نہیں آئے گی جی اور ایزیتروومائسن کا کورس پورا کرنا بہت ضروری ہے اگر مطلب آپ نے دو دن میں اینٹی الرجک آپ اینٹی الرجک بھی لے سکتے ہیں جی جی آپ لے سکتے ہیں اینٹی ہسٹامین آپ لے سکتے ہیں کوئی بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے اس کے علاوہ باقی سیٹریزن لے لیں آپ لیووسٹریزن لے سکتے ہیں اس کے ساتھ جی جی چلیے ٹھیک سلام علیکم